हमारे मुख्य कला और हमारे संस्कार हमारे देश में बहुत तरीके से मतलब बहुत तरीके के पेंटिंग होते हैं कुछ हाथों के द्वारा पेंटिंग करते हैं कुछ गणेश जी के और जैसे कि राधाकृष्ण की मूर्ति का हम पेंटिंग बनाते हैं गणेश जी को बनाते हैं और सुन्दर सुन्दर मतलब पेंटिंग बना कर हम मार्केट में उसको बेचते भी हैं बहुत सारे लोगों को मूर्तियाँ पसंद आती है और हमारे देश में कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिज़ाइन के आते हैं पहले के टाइम में तो अबके टाइम में फटे जीन्स भी हमलोग के ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा पहले के लोग उसका मज़ा लेते थे लेकिन अब तो है ट्रेंड है उसका ट्रेंड हमलोग को बहुत पसंद आता है ऐसे कपड़े फिर से अब तो बाजू पे कट है फिर से डीपली पीछे से डीप गला है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है और एक से एक अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं हाथों से सिलाई की जाती है उनकी कढ़ाइयाँ तक की जाती हैं उनके बारे में अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं उनको मतलब देखने में भी सुन्दर लगते हैं और अच्छे लगते हैं मिट्टी के बर्तन पहले मिट्टी के बर्तन से कलश बनता है छोटी छोटी दीयाएँ दीया बनती है मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनते हैं मिट्टी से हमारे यहाँ छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं गुल्लक बनाए जाते हैं मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं नौ नवरात्रि में हमारे यहाँ मिट्टी से बहुत अच्छी अच्छी नौ दिनों के लिए मूर्तियाँ बनाई जाती हैं गणेश जी का वो बनाया जाता है मूर्ति बनाया जाता है मिट्टी से देखने में जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अच्छे लगते हैं मिट्टी से राधाकृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है सरस्वती माता का बनाया जाता है मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाये जाते हैं मिट्टी से जो कि देखने में भी सुन्दर लगते हैं फिर उसको मार्केट में हम बेचते भी हैं मिट्टी द्वारा बहुत कुछ होता है और जैसे छपाई छपाई में जैसे है कि मेहंदी मेहंदी हम एक एक अच्छे अच्छे डिज़ाइन्स मेहन्दी की लगाते हैं फिर से कालीन हो गया छपाई कालीन की करते हैं और उसके बाद बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं मेहंदी के मेहंदी के डिज़ाइन आते हैं और हाथों पे हम अच्छे अच्छे तरीकों के मेहन्दी लगाते हैं उसकी छपाई करते हैं कालीन पे छपाई किया जाता है और हमारे यहाँ तो मतलब कालीन को फिर मार्केट में शेयर किया जाता है बहुत सारे आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फैंसी फैंसी कालीन बनाये जाते हैं उसकी कालीन की अच्छी अच्छी छपाई की जाती है और बर्तन मूर्ति बहुत आज के टाइम में मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है इतनी सुन्दर सुन्दर मूर्तियाँ बनाई जाती है मिट्टी के द्वारा मिट्टी के द्वारा लोग बनाते हैं कुछ लोग रक्षे से बनाते हैं मूर्ति को राधाकृष्ण की मूर्ति इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनती है जो कि हम मतलब देखने के बाद बहुत ही देखने में खूबसूरत होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसके बाद अच्छे तरीके के होते हैं देखने में भी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मिट्टी से हम कलश बनवाते हैं वो भी कलश कई डिज़ाइन में आते हैं गुल्लक बनाते हैं छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं एक एक से अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं हमलोग पेंटिंग मतलब अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं पेंटिंग को बनाके हम मार्केट में वो भी करते हैं अच्छी अच्छी बना के उसके बाद हम क्या करते हैं उसको कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं उसको खरीदते हैं मार्केट से और कपड़ों की सिलाई करवाते हैं खुद भी करते हैं कपड़ों की सिलाई आज के टाइम में तो बहुत नए नए ट्रेंड में डिज़ाइन चल रहे हैं बहुत सारा वर्क चल रहा है जो कि हम आज के टाइम में बहुत कुछ करते हैं डिज़ाइन आजकल तो बीच में कटिंग निकल जा रहा है कहीं से साइड से कटिंग निकल जा रहा है कहीं बाजू पे कटिंग निकल जा रहा है तो कहीं बैक पे निकल जा रहा है कहीं मतलब डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन देखने में जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उसके बाद पेंटिंग पेंटिंग में भी हम बहुत कुछ करते हैं पेंटिंग में खुद की हाथों से भी पेंटिंग बनाते हैं